सच कही तऽ हमर पहिलुक आ बड़ा पसन्दीदा विद्या गणित अछि और ई एहि दुआरे जे ई विचार आ व्यवहार दुनू सङ्ग सङ्ग चलै छै एहिमे अहाँ किछु दोसरसँ लए कऽ नहि आ दोसरकेँ दएके नहि हम अपन दिमागसँ कोनो भी चीजकेँ बुझै छी आ अपना मुताबिक ओकरा हल करै छी से जँ नहि करबै तऽ ई अपना जगह पर नहि पहुँच सकैत छै एहि गणित विचारक मालिक छी औरजँ गणित बुझलहुँ तऽ निश्चित रूपसे ओ चीज हेबे करत और साहित्यमे जँ एहि दुआरे साहित्य बुझबा लेल अपन दिमाग चाहीअपन विश्लेषण चाही और ओ अपन विश्लेषण ककरोसँ उधार नहि होएत ओ अपनेसँ आएत तऽ हम एहि विधामे हालमे एकाधटा पोथी पढ़लहुँ ओ यात्रीजीकेँ पोथी रहै खुब सरियाकऽ याद नहि अहि हँ तकर बाद यहाँ